मां तव्हांखे महादेव जे सॻिड़े जी कथा ॿुधायांव थी त तव्हां सभु मुंहिंजी कथा ध्यानु ॾेई ॿुधो अॻिते ज़माने में हिकु राजा रुपकुमार नाले था गुज़िरियो आहे इन खे हिकु सुंदर कन्या हुई जंहिंजो नालो सुंदरी हो सुंदरी ॾाढी धर्मी विचारनि जी हुई हूअ महादेव जी पूॼा कंदी हुई हर सालु महादेव जो सॻिड़ो छोड़ींदी हुई राजा रुपकुमार खे पंहिंजी धीअ जी हीअं ॻाल्हियूं न वणंदी हुयूं राजा खे ढेर दफ़ा घणई दफ़ा महादेव जो सॻिड़ो छोॾण जी मनाई कई हुई पर सुंदरी पिता जी ॻाल्हियूं न ॿुधंदी हुई नेठि राजा लाचारु थी मन में सोचियो त हिकु हंधि सभिनि पंडित ऐं ब्राहम्ण खे घुराए सुंदरीअ खे कथा ॿुधाइण जी मना कजे त हूअ महादेव जो सॻिड़ो छोड़ींदी ही न इहो वीचारु करे राजा हिकिड़े ॾींहुं एॾी सभिनि पंडित ऐं ब्राहम्णनि खे घुरायो चयो त जेको मुंहिंजी धीअ खे महादेव जो सॻिड़ो सॻिड़े जी कथा ॿुधाईंदो त उन खे फासी फासीअ ते चढ़ायो वेंदो त सुंदरी हिकु हिकु महादेव जो सॻिड़ो छोड़े लाइ सामग्री आठे वेठी हुई पर उन वटि कोई पंडित या ब्राहम्ण महादेव जी सॻिड़े जी कथा ॿुधाइणु कोन आहियो सुंदरीअ जॾहिं इहो हालु ॾिठो त घर खां ॿाहिरि निकिरी वन ॾांहुं नो हली वई वन में घुमंदी हिकु वठणु हिकु वणु हेठि वेहि कर रही त उतां हिकु ब्राहम्ण लंघियो कोई पहिबान जंगल में कन्या खे अकेलो वेठलु ॾिसी पुछो त हे देवी तूं हिते छो वेठी आहे सुंदरी हिन ब्राहम्ण खे समूरी ॻाल्हियूं ॿुधाईं त विनती कईं कि दया पाले मूंखे महादेव जे सॻिड़े जी कथा ॿुधाए ब्राहम्ण देवता हिन खे चयो त तूं चओ तूं सभु सामग्री खणी आई आहे त मां तोखे कथा ॿुधायां सुंदरी पंहिंजे घरां पूरी सामग्री खणी निकिती हुई जेका हिन ब्राहम्ण जे साम्हूं कढी रखी ब्राहम्ण देवता साम्हूं सभु सामग्री ठाही रखी ऐं कथा शुरू कई कथा जे हलंदे अॻिता हिकु माई पिणु लंघंदी हुई माईअ ब्राहम्ण ऐं कन्या खे कथा कंदे ॾिसी पाण त ॿुधणु वेठी रही महादेव भॻवान जे सॻिड़े जी कथा पूरी थी ऐं महादेव जी वंदना करणु लॻा राजा जी धीअ वंदना पुरी करे सॻिड़ो छोड़े त कोडी ब्राहम्ण जो कोई ॾेई वियो ब्राहम्ण जो कोढ लथलु ॾिसी हुअ लाथण विसरियो जंहिं कथा ओ ॿुधी अच में ऊची अची वई ऐं राजा जी कथा सुंदरीअ खां पुछणु लॻी त तव्हां हीअं कंहिंजो सॻिड़ो छॾियो ऐं इन सॻिड़े छोड़ण सां छोड़णु विया सां कहिंजा केॾा लाभ थी आहियां आहिनि सुंदरी ॾिसी त जेको बि पंहिंजे मन में केॾी बि इच्छा रखी महादेव जे सॻिड़े छोड़ण जो विर्तु धारणु कंदो उन जी इहे इच्छा पुर्ण थींदी